मारी जोधपुर जिले में बहुत ऐसे महिलाएँ मतलब बच्चियाँ मतलब बेटियाँ है जिनकी माँ बापा ने उनको बहुत ज़्यादा पढ़ाई है और कुछ माँ बापा भी आजकल भी बहुत उनकी बेटियों को पढ़ा रहे है लेकिन कुछ माँ बापा ऐसे भी है जो उनकी बच्चियों को मैं बोलूँ तो बेटियों को वो ज़्यादा पढ़ना नहीं पसंद करते और उनको जल्दी से उनकी शादी कर देते है जिसकी वजह से हमारी जोधपुर की जिले में बहुत ऐसी महिलाएँ है जो कुछ नहीं जानते हैं मतलब पढ़ाई के बारे में को को उनका कोई ज्ञान नहीं है क्योंकि वो छोटे वक्त में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है और अगर मैं रोजगार की बात करूँ महिला के बारे में महिलाओं को रोजगार के मामले में बहुत मतलब दुख समस्या का सहना पड़ता है क्योंकि जो रोजगार दे रहे है वो कितना सही है और वो कितना गलत है ये तो हमें नहीं पता मतलब हमेशा वो सम्मुख नहीं होते है बहुत जगह में जैसे कि कुछ कुछ बॉस बहुत उनको समस्या देते है उनको कष्ट देते है ऐसे ही बहुत सारे अगर महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में मैं बताऊँ तो वो जब वहाँ से मतलब रास्ते में चल के जा रहे है कहीं पर जा रहे है वो उनको लोग मतलब बोलेंगे ही बोलेंगे और उनकी ऊपर बहुत सारे लड़कों को मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर खराब जो दृष्टि होती है वो दिखाते है जिसकी वजह से महिला को मतलब अच्छा नहीं लगता है क्यों चल जाऊँ ऐसे ही ऐसे ही मन में आता है तो मुझे लगता है अगर हमारे जो देश में सरकार अगर नारियों की व बेटियों की लिए कोई ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा करे ये हमारे लिए अच्छी होगी और हमारे देश के लिए भी अच्छी होगी और कुछ कुछ माँ बाप क्या करते है उनकी बेटियों को बहुत ज़्यादा पढ़ाते मतलब उनकी बेटों को लेकिन उनकी बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते ये भी एक समस्या की बात है ऐसी तो ऐसे होगी तो क्या होगा हमारे देश मतलब नीचे खस जाएगा हमारे लिए सरकार बहुत मतलब योजना करी है लेकिन उन योजना में क्या होता है ना सारे लड़की सारी महिला की समस्या नहीं सॉल्व हो हो पाती तो मैं सरकार से विनती करुँगी कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा देना मतलब शुरू करेंगे तो ये समस्या सुलझा सकेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा